अरे तें रिचार्ज पय केले तें मातशे चुकले रोंग जाले मातशे हय तें दुसऱ्या हाचेर कार्डाचेर मातशे रिचार्ज केले रे मातशे हे कर आनी दुसऱ्या हाचेर कार्ड म्हाजे सांगता तें हेचेर कार्डार चॅक कर आनी मातशे हे रिन्यू हे कर रिचार्ज कर मातशे मिस्टेक जाली रे गडबडेन हय ताका लागून मातशी ह्या हाचेर कर हांव सांगता हेचेर मातशें रिचार्ज कर जाता नाल्यार कर मातशें कर आनी मातशें हें करून दी आनी म्हाका धाडून दी

आं धाड धाड बेगी नंबर तुका धाडूं जाल्या गे नायन सिक्स टू थ्री सेवेन एट फोर वन सेव्हन फाय हो तुका नंबर म्हाजो मोबायल नंबर आनी पयलीचो मातशें रोंग जालें तें दोन मिनटां भितर मातशें कर जाता तितले बेगी दोनशे कितले पळय दोनशे भितर पळय कर मरे दोनशे भितर जाताले कर हय तितलेच हय बरें तर बरें